एकर जे छै से अहाँकऽ ई अथी छै जे ओहिमे जे हम बुझिके लेने रहहुँ जे ई हमरा सूती होयत लेकिन जखन ओकरा हम जे छै से इस्तमाल केलहुँ तऽ ओ सूती नहि निकलल ओहिम डल जे छै से प्रोडक्टमे मिक्स बुझायल हमरा